हलो जय झूलेलाल भाऊ कहिड़ो हालु आहे मज़े में बस बस बढ़िया बढ़िया ॿियो मुंहिंजे भाइटे जी शादी आहे त हाणे हुनजी शादिअ में मूंखे शरारो बि खपे वनपीस बि खपे चनिया चोली हुजे सुठी साड़ी हुजे ढक जी हुजे मूंखे ॾेखारियो हाणे कलर खोलियो ॾिसां कहिड़ा कहिड़ा आहिनि मां पोइ जेको मुंहिंजे हिते स्कीन ते या अइनि सुठो लॻो वठां उहो खणंदमि मां ऐं भाऊ हुन में हाणे हेणी रीते पीस ॾेखारियो जेको हींअर लेटे हींअर हलंदो हुजे झूनो झूनो न ॾेखारियो भैया हीउ मूंखे झूनो झूनो न खपे ऐं ॾाढो वर्क़ में भरचक बि न हा हा हा वनपीस ॾेखारि हा हा कलर में बिल्यूं बिल्यूं कलर हान बिल्यूं पिंक रेड ग्रीन ऐं साओ आहे ॻाढ़ो आहे पीलो आहे पोइ तव्हां खोलियो त फटाफटि खोलियो त

मूंखे मुंहिंजे लाइ ई खपे भैया मुंहिंजे लाइ ई खपे हाणे मुंहिंजे हिन ते गुलाबी सुठो लॻंदो न भैया त हे गुलाबी साइड ते कयो न भैया हे गुलाबी साइड ते कयो हा त अघु घणो अ अघु घणो आहे हिनजो थोरो डिस्काउंट कयो न भैया डिस्काउंट त ॾींदा न थोरो हिन लाइ वीह टका वीह वीह टका त ॾियो न भाऊ न अञा अञा मूंखे ॾेखारियो न चनिया चोली जेको हाणे अचे थो घाघरो टाइप उहो ॾेखारियो घाघरो हे हे हे पियो अथव न घाघरो घाघरा हे अथव न हे खोलियो न भैया

हा वर्क़ वारो खोलियो भैया वर्क़ वारो खोलियो हा डाइमंड वर्क़ वारो ॾेखारियो हे बिलूं अथव भैया बिलूं बिलूं बिलूं कलर खोलियो न बिलूं कलर इहो खोलियो इहो खोलियो हा हा इहो इहो इहो ॾिसिजो हा इहो इहो साइड ते रखो न भैया इहो पासीरो रखो ऐं ऐं भैया हिनजो अघु कहिड़ो आहे अघु त ॿुधायो हिनजो अछा ठीकु आहे हलो जेको हेठि मथे करे

ॾह हज़ार हा छा था चओ हेतिरा त ॾींदा न ॾह टका डिस्काउंट हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ थधो त न हाणे हेॾो थधो मौसम लॻो पियो आहे चांहि अदरक वारी पीआरो न खणी हाणे ॿियो ॾेखारियो भैया मुंहिंजे भेण लाइ अइन हीअं पार्टी में शादी में पाए सघे ड्रेस ॾेखारियो

अछा हिन में हिन में कलर अछा सिल्क सिल्क वारी ॾेखारियो सिल्क वारी अछा हिनजा रंग घणा अथसि रंग ॿुधायो हिनजा रंग ॾेखारियो हिनजा अछा अछा त हिन हिन में रंग कहिड़ा कहिड़ा अथसि पर्पल कलर अछा त हीअ मरुन कलर साइड में रखो गोरी आहे मुंहिंजी भेण सुहिणी आहे मस्तु हिनखे ब्राउन कलर सुठो लॻंदो इहो कथई कलर सुठो लॻंदुसि इहो कथई कलर साइड ते कयो भैया

न न हाणे साड़ी न साड़ी पोइ अगरि हूंदो वीचारु त ॿिए दफ़े तव्हां वटि अची करे तव्हां वटि वठी वेंदीमांव अछा अछा त हलो रवा बि ॾेखारियो फेन्सी रवा बि ॾेखारे छॾियो अछा अछा हे बनारसी कढो बनारसी बनारसी कढो हा हे हे मल्टी कलर कढो जेको सभिनी ते हलंदो इहो कलर ॾेई छॾियो भैया हीअं कयो भाऊ हा हीअं कयो हा हलो हाणे हिननि सभिनी जो बिलि ठाहियो हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा धन्यवाद